भारत ही जायत्या अंदश्रद्धा आनी समजुतीची भूंय हे कांय युगपूर्ण अंदश्रद्धा आमच्या मनांत ल्हानपणा सावन इतलें कोरांतल्यात की आमकां सगळ्यांक आमचें नशीब आजमावपाची आनी ताचेर विश्वास दवरपाची गरज दिसता दूद उडोवप तें सुर्यास्त जातकच दूद रिणांत घेवप आनी तांबड्या कपड्यांत हळद दवरप मेरेन भारतांत अन्नदान्य कडेन संबंदीत आशिल्लीं कांय सामान्य मिथकां मीठ उडोवप हें वायट नशीब मानतात आनी तें हवेक बंद आशिल्ल्या बाटल्यांनी दवरचें पडटा उकत्या आयदनांत मीठ दवरल्यार तें नकारात्मकताय आकर्शीत करता आनी सोशून घेता अशें म्हणटात तशेंच मीठ मीठ शिंपडायता तातूंत थोडें उदक घालून कपड्यान शिंपडचें पडटा मिठाक संबंदीत आशिल्लें आनी एक अंदश्रद्धा म्हणल्यार ती दुसऱ्या मनशाक दिवप फावना ताका लागून दोगांय मदीं झगडी जावंक शकता उकळतना दूद उडयल्यार तें वायट शगून मानतात नाजूक दोळ्याक पयस करपाचें एक महाकाव्यात्मक सादन लसूण हें पुर्विल्ल्या काळा सावन म्हणटात आनी अशे तरेन तें दवरचें अशें जाणटे लोक म्हणटात सणाच्या वेळार लोक वायट वावरांत रमतात तेन्ना लसणाची फळीं वायट सपनां पयस करपा खातीर लोक नवजात भुरग्याच्या खाटी सकयल दवरतात जायते जाणटे आपल्या नव्या घरा मुखार वाहना मुखार इमारती मुखार लाव लायतात आबंट आनी तीख खाणा वायट उर्जा पयस दवरतात आनी ताका अवकाशांत वचूंक दिनात अशें म्हणटात परिक्षा वा मुलाखत अशा म्हत्वाच्या कामाक भायर सरचे पयली साखर भरसून दही एक चमचो बऱ्या नशीबाचें लक्षण मानतात हें मानतात घराच्या भोवतणेक तांबड्या पोटलेंत हळद दवरल्यार वायट दोळो पयस करूंक येता अशें सांगला पूण प्रत्यक्षांत तो सैमीक किडी नाशक आसून ताचो अशे तरेन वापर जावपाचें मुखेल कारण सुर्य अस्त जाल्या उपरांत दूदाक रिण घेवप अत्यंत अशूभ मानतात कारण ताका लागून गोरवांक मेळपी दूद उणें जाता अशें पशु पालन आनी शेतकार समाजाचें मत आसा तुप हो भारतीय संस्कृतायेचो एक म्हत्वाचो भाग आनी ताचे बदलाक अशें मानतात तेल तुप घालून दिवो पेटयल्यार सकारात्मक उर्जा हाडूंक येता आनी वायट उर्जा पयस दवरूंक येता